अगर में आपने लिखने दी गल्ल करां ता में लिखना जियां केह् होंदा के अस उत्त जन्दे हे कुश शायरी बगैरा होंदी ही उत्थैं जियां ओर कोई क्हानी पढ़ी जन्दी जां अपने खास करी में जम्मू आये दा जम्मू यूनिवर्सिटी ते केह् होया की इत्थें जियां कल्चरल अकाडेमी डोगरी संस्था इत्थैं बड्डे बड्डे मुशायरे होंदे क्हानी गोश्ठी होंदी इत्थें जिसलै कोई वैल्ला टैमा होंदा पता लगदा के असें अज उत्थें क्हानी गोश्ठी ऐ उत्थै जाना उठी ऐ चक्कर लान क्हानी सुननी बक्खरे बक्खरे राइटर फिरि ओह् उत्थैं केह् करदे अपनी क्हानी पढ़दे उत्थे सोचदे के क्या एह् ते पढ़ी सकदे लिखदे क्या अस निं ऐसा कम्म करी सकदे में मी इ'यां सोचेया फिर केह् होया के शुरू कीता में मी इक दो निबंध लिखेया कवता लिखियां दो चार फिलहाल ओर बी किश जियां कूदे मन करदा केह् होंदा कुसलै बिजी शडयूल होने दे कारण अस लिखी नेईं पाने टाइम नेईं थ्होंदा शौंक ते बड़ा मन ते बड़ा केह् होंदा के टाइम बड़ा घट्ट मिलदा इस करी बैह्ले टैम बी होंदा मतलब कि जिस बेल्लै एह् एह् ऐ चीज लिखना जां वगैरा सोचना एह् आदमी आस्तै मतलब मिगी जित्थे तगर लगदा एह् उसले कम्फर्टेबल होई सकदा जिस बेल्लै अस कोई साढ़े कोल नेईं ऐ कोई अवाज किसे किसम दी नेईं ऐ जां कोई और बक्खरा कोई होर आदमी थोआड़े कोल नेईं ऐ बिलकुल बीरान शांत वातावरन होऐ उसलै इनें चीजें असें ओह् चाह्ने के पता लगदा के अस लिखचे उसले नमें विचार अस सोचने की के अस सोचगे तेल्लू अगर सृजन नमीं चीज दा करी सकने सोचने नमां सृजन ते कोशिश इ'यै होंदी जिस वेल्लै बिलकुल बीरान होऐ शांत शांत वातावरन उसले गै नमी कृति बंदा कोई बी आदमी दिक्खी सकदा ते मेरा बी उए नेआ जिस वेल्लै कोई नेईं होऐ जां कोई नमां विचार औंदा ते जिस वेल्लै कोई कच्छ कोई साधन होऐ तां उसलै चार लेना लिखी लैन्ने नेईं तां उत्थें दा उत्थें रौह्ंदा इयै बोलेआ है ते बाकी होर कोई लिखने दा कोई इन्ना शौंक निं ऐ इन्नी राइटिंग कोई अच्छी निं ऐ इन्ना निं ऐ कोई साढ़ी कोई प्रशंशा करोग पर एह् ऐ के जरूर थोह्ड़ा बोह्त ठीक ऐ लिखी नां